तऽ कतौ मेहँदी कतौ बहुत तरहक मतलब पोज सब हमसब बतेने मतलब गेलहुॅं ओकरबाद मतलब फोटो हमसब मतलब घीचैत मतलब घीचैत रहलहुॅं आओर हमसब कतौ एकटा टूर पर हमसब जाइ छी हमसब एकटा चारिटा लड़का छी आओर ओएह टूर पर हमसब गेलहुॅं आओर फोटो सब रंग बीरंग के घीचेलहुॅं आओर सब पंछी सब जेनाकी नया पंछी सब आयल कतौ बइसल या अनछपे हमसब ओकरा फोटो घीच लेलहुॉं फोटोग्राफीमे हमसब ओकरा पोस्ट करलौ नीक लागल सबके देखय मे ताहि दुआरे हमसब फोटोग्राफी बहुत हमरा पसन्द अछि ग्राफी करय के लेल आओर बहुत नीक लगैया फोटोग्राफी मे हमरासबके इएह हमसब कहि रहल छी